मां तव्हांजी दुकान था बॉडी लोशन वरितो आहे पर हाणे ॾिसां थी त हूअ एक्पाएरी डेट बि आहे ऐं मुंहिंजी स्क स्किन ते रिएक्शन बि अची वियो आहे ऐं बज़ार जी क़ीमत खां तव्हां मूं खां वधीक क़ीमत वरिती आहे